आ सांग ऑय ऑय आजून ते एडीट करचे आसा आनी आनी पांच स दीस लागतले ना मात्सो टायम लागतलो तो माश्शें एडीट बीन करपा जाय न्ही खंयचे बरे येयला ते बीन हांव तुका पय मगे आतां खं आ तुका फोटो धाडटा मागे तूं खंयचे सांग खंयचे तुका जाय ते म्हाका सांग तुका सगले जाय जाल्यार सारके करता एडीट करता म्हळ्ळ्या टायम लागतलो अशें पांच स दीस लागतले मात्सो टायम लागता एडीट करपाच न्हू ते माई कशा कशे केल जाल्या सगळे फोटो ब्लर बीन जातले बरे येवचोना आतां ते एडीट करून फ्रेमिंगा बीन धाडटा म्हळ्ळ्यार अश तशे आठ दीस बी लागतले चार दिसा जावपा ना पयता ट्राय करता सात दिसान बीन पण तेच्या आनी कमी जावपा ना तुका बेगीन जाय जाल्यार रेट चड पडटली ना माश्शे एडीट करपा तुका फास्ट जाय न्हू मास्सो एक्श्ट्रा चार्जीस आनी फायव थावजंड लागतले ऑय आत ते आत सद्द्याक क्लीक केले तेच तरी फोटो धाड पड पयश जाय न्हू तेजे फिफ्टी थावजंड अय प्लस तुका बेगीन तुका बेग्गीन तुका जाय जाल्या आनी फायव थावजंड एक्स्ट्रा चार्जीस बरें बरें तुका नाका मरे फोटो बरें बरें आनी एक सात दिसान मेळट्ले ओके बाय